जय झूलेलाल मां म मूंखे न तव्हांजे शॉप जो नालो ॾाढो ॿुधो आहे तव्हांजे हिते मूंखे ॿासण खपनि जीअं की हा मुंहिंजी गुड़िआ जी शादी आहे हुन लाइ मूंखे टांकियूं खपनि वॾियूं इस्टील जूं ऐं कुकर थिया थालियूं कटोरा ऐं सेट बि खपनि सुठा सुठा इस्टील जा सेट बि हूंदव क्रोकरी हूंदव इहे सभु मूंखे खपनि त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदव की माना हुनजी कीअं रेंज आहे तव्हां ॿुधाएजो हा पर मूंखे तव्हां ते पूरो विश्वास आहे मां चयां थी पेई मूंखे मिल्टन जी वधीक ॼाण कान्हे त तव्हां ॿुधायो त वधीक कहिड़ा सुठा लॻंदा मिल्टन जा अगरि सुठा हुजनि त तव्हां मूंखे मोकिले छॾो ऐं हुनजी प्राइस ॿुधायो जीअं हा मुंहिंजो वीचार इहो आहे की मूंखे मिल्टन जो ई सभु मोकिलियो ऐं हुनजी जेकी बि रेंज हुजे उहा मां पे करे छॾींदीमांव ऐं मूंखे हुन में डिस्काउंट बि ॾिजो तव्हां मूंखे पसंदि त ठीकु आहे मां इहो थी कयां मूंखे हाली ॾिस थोरो सामानु खपे उहो मां तव्हांखे ॿुधाए थी छॾां त तव्हां हू मोकिले छॾियो बाक़ी वॾो जेको सामानु आहे हुनजी लिस्ट ठाहे करे मां मोकिलींदीमांव हाली इहो थोरो थोरो जीअं खपे नंढियूं घाघरूं खपनि लोटा खपनि थाल्हियूं खपनि थाल्ह खपनि इहा नंढी नंढी जेकी शयूं आहिनि इहा मूंखे खपनि ई भली सुठी कॉलिटी वारा हुजनि वरी नालो बि निकिरंदो न शादीअ में त होड़े नमूने जी सुठी सुठी हा हा जी ऐं ॿियो मां इहो पेई चवां तव्हांखे कांच जा बि रख रखिया थव छा डिनर सेट त मां चायां थी पेई की मूंखे सुठे नमूने पैक करे ॾिजो शादीअ में ॾियणो आहे त नालो बि त थिए अहिड़े नमूने मूंखे सुठे नमूने पैक करे ॾिजो ऐं तव्हांजी जेकी पेमेंट हूंदी मां तव्हांखे ऑनलाइन करे छॾींदीमांव ऐं बाक़ी जेकी लिस्ट आहे उहा मोकिले छॾींदीमांव ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल